हमारे राजस्थान की पुलिस ज़्यादा सतर्क है क्राइम जहाँ पर भी क्राइम होता है वो पहले आ जाते हैं और क्राइम रोकने का प्रयोग करते हैं और जितना मतलब वह पुलिस अपनी अपनी सुविधा हर तरीके की रखते हैं हमारे को प्रोटेक्शन भी देते हैं कई प्रकार की सुविधा देते हैं